اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے یہاں پہ ہے جیسے اور سبجیکٹ میں گرامر ہوتا ہے ویسے بھی اردو زبان میں بھی گرامر ہے سو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور انہیں کی طرح رہتا ہے جیسے انگلش گرامر ہندی گرامر ہوتا ہے ویسے بھی اردو گرامر ہوتا ہے ہمیں بھی وہ پڑھایا جاتا ہے اور رہی اردو لفظ کے بارے میں تو وہ اردو جو تلفظ ہوتی ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں کیوں کہ اسے نکالا جاتا ہے ہمارے اپنی زبان سے حلق سے جیسے خا شین سین یہ سب میں فرق کیا جاتا ہے جب ہی اردو زبان بولنے میں اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی ایسے بولتا ہے تو ایٹریکٹیو لگتا ہے ہر ایک لفظ نکال کے جو بولتا ہے وہ ایٹریکٹیو لگتا ہے جیسے کہ لوگ انگلش ہندی لینگویج یوز کرتے ہیں تو وہ واؤ کیا بول رہا ہے ویسے بھی اگر جیسے اردو اچھے سے اچھے طریقے سے بولا جائے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے سننے میں اور گرامر تلفظ جب نکالے جب زیادہ اچھا لگتا ہے اور گرامر پڑھائی جاتی ہے اردو میں جیسے اور سبجیکٹ کے گرامر رہتے ہیں ویسے ایک اردو کا گرامر بھی رہتا ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے